गोंयांत पावसांत एक सात शिरांचें भेणे म्हूण लायतात हे आमचें नोर्मल भेण्याकीन बरेच व्हडले आसतात आनी डार्क हिरव्या रंगाचे आसनात तर लायट पाचव्या रंगाचे आसतात हाची भाजी खुबूच रुचीक जाता तशेंच ह्या भेण्या बरोबरच पावसाळ्यांत आनी अश्यो खुबश्यो भाजयो लायतात आनी त्यो बाजारांत उपलब्ध जातात जे हरशिल्या वेळार जायना जशें की गोंयच्यो काकड्यो और पिपऱ्यो आमी म्हणटात त्यो ज्यो खुबूच ल्हान तवशी जावन आसात ती फक्त पावसाळ्यांत मेळटा तांकां पावसाळ्याचेंच हवामान जाय आसता पावसांत गोंयांत शेताचें पीक खूब प्रमाणान घेतात थंडेच्या दिसांनी वेगळीवेगळी भाजी येता तशेंच मिरसांगाचें पीक घेतात ह्या मिरसांगाचें पीक जें लायता आमी ते एप्रिल मे म्हणल्यार तयार जाता आनी हाज्यो सुकयिल्लो मिरसांगो गोंयचे लोक वर्सभर दवरतात तशेंच ह्या दिसांनी भिन्नां जाका आमी मराठीन कोकम म्हणटात आनी कोंकणीन भिन्नां म्हणटात तीं जातात जीं सुकोवन तांची सोलां करतात वटो म्हण आनी एक हांगा प्रकार मेळटा जाचीं सोलां करतात आम्यांच्यो तर कितल्योश्योच जाती गोंयान आसात मुसराद शावियार फेर्नांद मांगेलाल पायरी मानकुराद हो सगळ्यांचो राजा म्हणटात खरो बट बाकिच्यो जाती ताका बरीच बरीच टक्कर दिवन आसात तशेंच अळसाणे चवळी हेय गोंयान खूब प्रमाणान लायतात हांच्या जशे सांग्यांतल्यो बियो आमी खातात तशेंच तांच्या पानांची भाजी जाता तशें दुदयाच्या पानांची भाजी गोंयान भाजी करतात तशेंच आळू ही आनी एक पावसाळ्यांत मेळपी खुबूच रुचीक भाजी टायखिळो हाचे जरीय पीक घेनात तरीय नैसर्गीकूच जाता आनी ताची रूच खुबूच बरी आसता